आङो गोजां बोथोरखौनो साबसिन मोनो गोजां बोथोराव जोङो गानफ'ब जोमफ'ब थानो हायो आरो जुथा जुथाबो गाननानै थाबाय थानो हायो गोजां बोथोरबायदि आराम गैया जोङो गोजां बोथोरबा

बोथोराबो साफा मोजाङै थाबाय थायो

अखा बांखानि जेबो जिंगा सिनाङा गोजां बोथोराव गोजां बोथोर होनोब्ला बहाबा थांनोब्लाबो दावगायलांनोब्लाबो मोजां बोथोरा आरो जोङो गोजान जायगाफोराव बेरायहैनो थाङोब्लाबो

दैज्लां बोथोरफोर बायदि नङा गोजां बोथोरा जोङो गोजां बोथोराव बांसिन मैगं थाइगंफोरबो आबाद मावनानै जानो हायो

गोजां बोथोरनि समायना माखासे सिनारिफोरखौबो जोङो मोजाङै नुजोबनो हायो मिथिंगायाव मा दं मा गैया जोङो बेखौ गोजां बोथोराव साबसिन नुयो